जी सर बोलिए हाँ जी सर सर मेरा इंजन खराब हो गया था गाड़ी का है अभी पैशन प्रो है हाँ टू व्हीलर है उसका क्लच स्प्रे के सही से काम नहीं कर रहा और इंजन भरभरा रहा और ब्रेक है वह मतलब की पूरे जाम हो गया जी गाड़ी कलकत्ता में है एकदम जाम के चलता एकदम

और स्टार्ट भी नहीं होता

और कोएल भी हाँ जाम के चल रहा सर कम नहीं हो सकता देखने से तो नहीं लग रहा है अभी जी सर ऐसे तो अभी चार पाँच महिना हो ही गया होगा

हाँ वह भी सही बोल रहा और अगर दो तीन साल हो गया होगा चार साल हाँ बिल्कुल और साईलेन्सर भी लग रहा है टूट गया शायद रिपेयरिंग हो जाएगा ना